ویسے تو میں بہت ساری تھوک مارکیٹوں کے بارے میں جانتی ہوں لیکن کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ خاص ہیں جیسے کہ صدر مارکیٹ اور چاندنی چوک یہ دو ایسی مارکیٹیں ہیں جہاں پر تھوک میں سامان ملتا ہے جیسے بچوں کے کھلونے اور کپڑے وغیرہ یہ سب تھوک میں ملتے ہیں اور رہی بات سبزیوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے بدلاؤ ہوا ہے اس لیے ہوا کیونکہ ٹرانسپورٹ میں مہنگائی آتی ہے تو اس ان ساری چیزوں پہ گروسری وغیرہ کے سامان پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے اس لیے قیمتیں بد بڑھ جاتی ہیں اور آن لائن شاپنگ آن لائن شاپنگ کافی اچھی چیز ہے گھر بیٹھے بیٹھے انسان آرام سے شاپنگ کر سکتا ہے اور یہ کافی اچھی چیز ہے لیکن لوکل مارکیٹوں پہ اس کا کافی برا اثر ہوا ہے وہاں پہ رش کم ہو گیا ہے ان ساری چیزوں کے چکر میں لیکن میرے اوپینین میں یہ چیز اچھی ہے کہ